हा मां जॾहिं खां पंहिंजे पेकनि मां घ सावरनि में आई आहियां तॾहिं खां मां पंहिंजे हथनि सां बर्थ भरे पंहिंजो वॻा ऐं साड़ियूं शाला और दीवारनि ते पंहिंजी पेंटिंग ऐं सिंधी कढ़ाई जा मेजपोश भरे करे भर्थ भरे करे पंहिंजे दीवारनि ते टंगिया आहिनि ऐं मां चित्रकारी बि कंदी आहियां जंहिंमें सहुली सहुली थींदी आहे कि गमलनि खे रंग करे करे ऐं दीवारनि ते थोरी सी पेंटिंग बि ठाहींदी आहियां पंहिंजी इन ई कला ऐं शिल्प जी मदद सां मां हिकु कम और ॿियों बि कंदी आहियां मुंहिंजे बागवानी में जेके गुल जा पौधा आहिनि उहे टिणंदा आहिनि त मां उन खे थोरो कटे करे सुहिणो सुहिणो ठाहे पंहिंजे ऐं कमरनि में सॼाईंदी आहियां जंहिंसां मुंहिंजो कमिरो ॾाढो सुहिणो लॻंदो आहे ऐं ॾाढो प्राकृतिक बि लॻंदो आहे